रोजी रोटीके लेल तऽ आदमीके किछु ने किछु तऽ करहे पड़ै छै ओइमे तऽ किएककि जीवन चलाबऽके छै तऽ जीवन जे चलाबऽके लेल किछु ने किछु करहे पड़ै छै पहिले जैसे से हम पढ़नौ लिखनौ नौकरियोके कयटा तैयारी कयनहुँ आओर भाग्यवश कनि कनि लेल जे छै से पिछड़ि गेनहुँ आओर कनिका कनिका लेल जैसे हमरा दिक्कत भऽ गेल आओर चलू अइ लेल कोनो बात नहि पढ़ल लिखल कहियो बेकार नहि जाइ छै किएक कि आदमीके शिक्षा जे छै से कहीं ने कहीं तऽ काम अयबे करै छै चुकि हमपर जहिया अध्ययन करैत रहि तहिया जे छै से हम किछु ट्यूशनो करैत रही तऽ आइ हम ओहिके प्रोफेशन बना लेनहुँ आओर ओहि प्रो प्रोफेशनसँ जे छै आइ रोजी रोटी कऽके काम एऽऽ कऽ रहल छी कनिका मनिका खेतियो बाड़ी कऽ रहल छी अइके अलावा किछु कोचिंग अऽ कोचिंग चला रहल छी ओइ कोचिंग सभमे जे छै से पढ़बै छी आओर ओहिसँ जे छै से जे आमदनी भऽ जाइए सरकारी जेना तऽ नहि भऽ सकै छै लेकिन जीवन तऽ चलिये जा रहल छै आओर ओतेक बेकारो नहि चलै छै ठीक ठाक चलि रहल छै आओर अऽ अइके लेल कहै छै किछु होम ट्यूशन सेहो करै छी आओर जे छै से अहि रूपमे समय हम खर्च कऽ रहल छी आओर समयके रूपमे जे छै से चुँकि हम एकरा अऽ शुरूसँ एकरा जहिया पढ़ैत रहियै तहियो से ई काज केने रहियै ओइ लेल हमरा ई काज करऽमे कोनो दिक्कत नहि आबि रहलै आओर ई काज करऽमे चुकि हमरा अइमे रुचियो रहै तऽ एहि लेल जे छै से हम जे काम करै छियै एकरा प्रोफेशनल रूपमे ओतेक तऽ नहि करै छियै लेकिन हमरा अइमे खुशियो मिलैए आनन्दो प्रदान होइए किएककि जे छै से हम केकरो जे छै से किछु बता पबै छियै तऽ हमरा अपना खुशी मिलैए अइसे हमरा आमदनियो भऽ जाइए तऽ रोजी रोटीके लेल जे छै से आदमी दिन भरि इम्हर उम्हर तऽ दौड़ भाग करबे करै छै आओर अहिसँ जे किछु अर्जन भऽ जाइ किएककि जे छै से अगर दोसरो जे छै से अगले जेनरेशनके लोग आदमी पढ़ाबै छै लिखाबै छै तऽ ओकरो लेल जे छै से सभकिछु व्यवस्था भऽ जाइ छै तै लेल हम अऽ अहुँमे पेशामे रहनौ लेकिन कोनो दिक्कत एहि सभसँ नहि